बिगियान सानखान्थि फरायनाय समाव आंहा सासे लोगो दङमोन बोसोरनैसो सिगां बिदिनो गोबाव समनि उनाव लोगो मोनोब्ला बियो खोन्थायोमोन जेरै बियो गावनि फरायनायनि थाखाय बियो मोजां मार्क्स फोरखौ लाबोनो थाखाय बेबादिनो आरबाव एक्सट्रा क्लासफोरखौ आरो टिउसनफोरखौ लानांदों

इन्टारभिउफोरखौ होनांगौ आरो कर्सफोरखौ होनांगौ जेरै नोङो इन्टारभिउफोर होनाय समावबो कम्मन लेभेलाव होनांगौखाय गोबांथार कमपेटेटिभ जायो गोब्राब जायो बेनि थाखायनो नोङो बे एक्सट्रा टिउसनफोरखौ लानांगौ जायो जाहाथे नोङो बै गावनि सौहैनांगौ लेभेलाव सौहैनो हानाय बादि